السّلام علیکم میم میم میں آپ کی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں میری کلاس ٹیچر کا نام عمرانہ میم ہے میں وہ مجھے پڑھاتی ہیں میم مجھے جی میم مجھے ایک پرابلم ہو گئی ہے جو آپ پلیز سالو کر دیں میم میرے میم میرے فادر علی گڑھ پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں لیکن اتفاق سے اب میرے فادر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے بلرام پور میں تو مجھے وہاں کے لیے ایک اپنے اپنے لیے ٹرانسفر سرٹیفکٹ کی ضرورت ہے میم وہ تو ٹھیک ہے لیکن دو دن میرے لیے تھوڑے زیادہ ہیں کیونکہ میں دو دن میں نہیں بلکہ کل ہی میرا ٹرانسفر ہو رہا ہے مجھے مطلب کل ہی جانا ہے تو مجھے صرف اتنے ہی ٹائم کے اندر اندر مل جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی جی بہت شکریہ میم میں اپنی آئی ڈی ارڈ اور جو بھی ڈاکومینٹ ہے وہ میں لے آؤں گی آپ پلیز ہمارے فادر صاحب فادر کے ساتھ آؤں گی میں اپنے آپ پلیز ہمارا ٹرانسفر سرٹیفکٹ بنا دیجیے گا میم میں اردو کی اسٹوڈینٹ ہوں تو ابھی وہاں جا کر کے میں ایم اے کرنا چاہوں گی اردو سے ہی جی میم میم وہاں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں ابھی ہم وہاں جائیں گے تب وہاں کی جو بھی بیسٹ یونیورسٹی ہوگی انشاء اللہ ہم اس میں تعلیم اپنی جاری رکھیں گے شکریہ میم آپ کی دعاؤں کا ساتھ چاہیے بس چلیں ٹھیک ہے میم اللہ حافظ